नहि पानिके कमी तऽ नहि होवयके चाही किआकि पानिए पर तऽ जिंदगी आधारित छै सभकामसँ पहिने पानिएके जरूरत होइ छै इन्सानके पानिएसँ तऽ सभ काम होइ छै खाना बनबै बनै छै आदमी आओर पीबै छै पानि सभसँ तऽ पीनाइ बहुत जरूरी छै पानिके प्यासल आदमी कतेक देर रहि सकै छै एकरा निपटयके लेल जेनाकि अगर ज्यादा गर्मी पड़ै छै तऽ कलसभ सुखा जाइ छै कलसभ सुखा जाइ छै तऽ आदमीकेँ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै पानिके लेल कहाँ कहाँ नहि जाय पड़ै छै पोखरि इनारसँ पानि लबै छै आदमीसभ ओकरा बहुत हिफाजतसँ इस्तेमाल करै छै कनि कनि लेकिन कतेक दिन ओहो पानि चलतै आ पोखरिओ इनार आदमीके घरसँ बहुत दूर दूरपर बनायल जाइ छै ओहो तऽ खतरेके घर छै अगर कोनो भी घरके नजदीकमे पोखरि इनार बनाओ देतै तऽ ओकर छोट बच्चासभ हेतै तऽ कहीँ ओसभ ओहिमे चलि गेलै तऽ फेर ओहो तऽ बहुत बेकार बात भऽ जाइ छै तऽ ओहिके लेल पोखरि इनार दूर दूर रहै छै आरो ओतयसँ आबि कऽ फेर पानि ओहिमे सँ लऽ जाउ तखन फेर घरक कामसभ करू ज्यादा वर्षा वर्षाके तऽ मेन आधार छै पानि वर्षेके पानिसँ तऽ होइ छै वर्षा अगर कोनो महीना नहि भेल बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा वर्षो भऽ जाइ छै तऽ ओहो बाढ़ि ताढ़ि आबि गेल तऽ ओहोसँ ज्यादा आदमीके बहुत क्षति होइत छै आ नहि भेल वर्षा तऽ ओहो पानिसभ सुखा जाइ छै अंदरसँ पानिए नहि आबै छै जेना एहिसँ पहिने भेल छलै किछु दिन पहिने हमरासभके गाममे ककरो पानिए नहि आबै छलै कलमे सँ पता नहि कहाँ कहाँसँ पानि लबै छलै बहुत दूर दूर जाय पड़ै छलै जेना केओ आयल लायल मतलब हमरसभके घरसँ आगाँ छै एगो बहुत पुरान कल छै ओहि कलसँ पानि लबै छलै आओर जतेक नयावला कल छलै सभटा कल सुखा गेल छलै एक्को टा कलमे एतनियो पानि नहि आबै छलै हमरसभके कलमे तऽ तैयो आबै छेलै आओर नयावला तऽ जतेक कल छलै जाहिमे मोटर लागल छलै सभटा कल सुखा गेल छलै एकटा कलमे पानि तानि किछु नहि आबै छलै खाली अगर लोक चलाबै छलै तऽ ओ हवा निकलै छलै किआकि धरतीके अंदर पानिए नहि छलै तऽ पानि अबितै कहाँसँ लेकिन फेर आब धी वर्षा भेलै ओकर बाद कनि वर्षा भेलै तऽ फेर सभके कलमे धीरे धीरे पानि एलै सभके सभ बढ़िआँ भेलै आओर पानि तऽ जिंदगीमे पानिके बहुत जरूरी छै इन्सानके इन्सान पानि बिना दूओ मिनट नहि रहि सकैत छै पानिसँ सभ काम तऽ मतलब पानिएसँ होइ छै जतेक भी काम छै खाना खाउ तऽ पानि लऽ कऽ बैसू तखने खाना खाओ सकैए आदमी बहुत सभ सारा काम तऽ इन्सान पानिएके करै छै पानिके अभाव नहि होवयके चाही एहिलेल टाइम टाइमपर वर्षा अपन भऽ जाइत छै वर्षा भऽ जाइ छै तऽ फेर टाइमपर पानिके ज्यादा अथि नहि रहै छै अभाव अपन वर्षा होइ छै तऽ फेर कल ठीक ठाक पानि दै छै किआकि धरतीके अंदर पानि रहै छै तऽ पानि अबै छै एना तऽ धरती परके तीन हिस्सा पानिए छै लेकिन तैयो आब ओसभ पानि पियैमे नहि ने यूज भऽ सकै छै आ पिनाइ तऽ सभसँ जरूरी छै अगर काम नहि हेतै एक दिन फेर दू दिन तऽ ओ चलिओ सकै छै लेकिन नहि पीतै आदमी तऽ ओ केना चलि सकै छै तखन तऽ आदमी मरिये जेतै तऽ एहिके लेल पानि बहुत जरूरी छै ईवला पानि पियऽ पियऽवला पानि हैंड पम्प से जे आबै छै एना तऽ पियऽवला पानि दओ जाइ छै आब तऽ बहुत व्यवस्था भऽ गेलैए ओ लीटरके हिसाबसँ पानिओ मिलै छै बिसलेरी वगैरह आओर जेना बाहर सभमे आब पानि मिलै छलै बीस लीटरके डिब्बा आब तऽ गामोमे आबि गेलैए गामोमे बीस लीटरके डिब्बा मिलै छै पानिके आओर आदमीसभ खरीद खरीद कऽ कतेक गोटा तऽ ओ ओनाहो राखै छथिन पानि जे अगर कखनो दिक्कत भऽ गेल कल नहि चलल या फिर पियऽके पानि कऽ मोटरेमे लाइने ताइने रहल तऽ अगर केओ मोटर लगेने छथिन तऽ हुनका पानिक दिक्कत होइत छै तऽ आब नहि होइ छै ओ खरीद कऽ रखने रहै छथिन पानि आ जखन मोन भेल तखन अपन पी लेलखिन एना तऽ आब ज्यादातर आदमीके पानिके नहिए दिक्कत छै लेकिन पहिने पानिके बहुत दिक्कत छलै पहिने तऽ हमहूँसभ देखै छलियै बाप रे कहाँ कहाँसँ लोक पानि लाबै छलै हमसभ तऽ अपने बहुत दिक्कत छलै हमरासभके हमसभ बहुत आदमीके देखने छियनि बहुत गोटएके जे पानिके लेल मारामारी तक भऽ जाइत छलै जे हमर कलसँ पानि नहि लेबय देब हम ई ओ बहुत ज्यादा भऽ जाइ छलै लेकिन आब तऽ ई चीज बहुत हद तक रुकलैए आब तऽ सभके घरे घरे कलो भऽ गेलैए आओर घरे घरे आदमी अपन सभ व्यवस्थो कऽ लेलकै